हेलो हेलो बोलू

हँ हँ समस्तीपुर जनता तऽ कामेके देखि कऽ ने भोट देतै यौ काम जे देख हँ काम से काम काम से खुशे छियै हम आर काम से काम देखि कऽ हमे आर से खुशे छियै किआ जे सरकारी व्यवस्था जे दऽ रहलै हँ सब चीज दऽ रहलै हँ भोट तऽ हुनके ने पड़तै हँ हँ विकास मुद्दा पाँच सालमे जे हए सड़के आरके काम भेलै पुलके काम भेलै जे सरकारी सँस्था जे छै दवाइके काम मिललै हँ नल जलके काम मिललै हँ सलेण्डरके काम मिललै हँ सब व्यवस्था मिललै हँ सरकारी माध्यम से हँ आ राशन राशन मिललै हँ राशन भी मिलल हँ ईन्द्रा आवास भी मिलैत है जकरा जे करोनामे तऽ सालभरसँ कोनो काम नहिये भऽ पयलै हँ ने जनताके ऊपलब्ध भऽ पयलै

हँ हँ ऊपचारके लिए तऽ टीकाकरण भेलै तीन चारि महिना तक चललै टीकाकरण ओहिके बेगर हँ तऽ ओहिके ओहिके व्यवस्थाके लिए तऽ सरकार तऽ दै ले तैआरे नहि छै हँ ओसब व्यवस्था ओसब व्यवस्था दैते नहि है सरकार